आंनि रोजाबनायनि देंखोनि रोखोमा जाहैबाय आं मोजां मोनसिननाय देंखोनि रोखोमानो जाहैबाय क्लासिकेल रोजाबनाय जेराव रोजाबनायजों आं आंनि गोसोखौ सुग्लायहोनो हायो आरो आं रोजाबनो मोजां मोनो बेयो मोनसे आंनि हबि टाइप जाहैबाय आरो रोजाबनायजों लोगोसे आङो मिउसिक रिंगु दामनायफोर दामो दामनानै आं गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो आंनि देंखोनि रोखोमानो जाहैबाय क्लासिकेल जायखौ जोङो कमारसियेल होननानैबो मिथियो रोजाबनानै आङो ओरैबायदि मोजां मोनो रोजाबनायाव ओरैबादि मुहिनि दङ आंनि थाखाय